बागवान हम सभ तऽ बागवानी करै बला आदमी सभसँ सम्पर्क करै छी आओर कइसे सम्पर्क करै छी कि पौधा कइसे लगायल जाइ छै आओर पौधा आगे अहाँके कइसे विकास करते एहि सभ हम सभ बागवानी करै बला आदमीसँ सम्पर्क करै छी आओर समझै छी आओर पौधा लगाबै छी ओहि तरहसँ सभ पौधाके देखभाल करै छियै